موسم گرو کے کارن کبھی کبھی ہمارے فصل خراب ہونے لگتے ہیں یا کبھی جب ہمارے فصل سوکھنے لگتے ہیں تو ہم اس میں پانی کی سنچائی کرتے ہیں اور جب اسی طرح زیادہ دھوپ پڑنے کے کارن جب ہمارے فصلوں میں کیڑے یا اس طرح کے کوئی بھی چیز لگنے لگتا ہے تو ہم اس میں طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارے فصلوں کو نقصان نہ ہو اس چیزوں میں ہم خوب تر پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا فصل بڑھیا تیار ہو اور اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو اور جب ہمارے فصلوں میں کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں کہ کیڑے پڑنے لگتے ہیں تو کہیں دور دراز جا کر دوائیاں لاتے ہیں اور تمام فصلوں کو تمام درختوں کے اندر ہم اس دوائی کو ڈالتے ہیں تا کہ ہمارا جو فصل ہے اس کا جڑ مضبوط بنا رہے اور ہمارے فصل کا سنچائی اچھا ہو اور اس میں ہمیں ڈبل منافع ہو